हेल' बुन्दु नोंङो क'क्राझाराव अबेबा मोजां रेस्टुरेन्ट मोजांखौ मिन्थियो नामा आरो जेनोबा बेयावहाय मा जाग्राखौ जानाया साबसिन जागोन गोथावसिन जाग्रानि मुंआ